मेलेरिया लोमजाब्ला औ मेलेरिया जायोब्ला मुसारि सोंनानै थानांगौ आरो नैबे माबाबा थाम्फै जायैनि थाखाय दाखोरखौ माबा खालामनानै फोसाबनानै न' बांखौ साफा खालामनानै थानांगौ ओमफ्राय बे मेलेरिया लोमजाब्ला गाव गावनि नखरखौ साफा खालामनानै धुना सावनांगौ आगर बाथि सावनांगौ

आरो बेनि सायाव गाव गावनि देहाखौ साफा लाखिनांगौ आरो माबानानै लोमजानाय साजानायखौ जोथोन लानांगौ जानाय लोंनाय माबानायखौबो एसे गथ'फोरखौ साबधान लानांगौ गासिबो सब जिनिसखौनो जथ्न' लानांगौ होमबासो मेलेरियाबो जानो हाया गाव गावनि नखरनि माबाया साफा जायाबा बेरामाबो थाब जानो नाजायो